मुझे लगता है अन्य नृत्य और अन्य सांस्कृतिक नृत्य को देख कर हमारे जो बच्चे और हमारे जो पाक मतलब जो बच्चे जो नृत्य को पसंद करते है वह उनकी नृत्य को ज़्यादा मतलब पसंद करने लगे है हमारे नृत्य को छोड़ कर उनकी नृत्य को पसंद करने लगे है जिसकी वजह से हमारे जो पारम्परिक नृत्य है वह थोड़ा दब जा रहा है मतलब वह कम हो जा रहा है वह प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है तो आजकल की जो बच्चे है वह ज़्यादा से ज़्यादा तक जो मडर नृत्य है उसको प्रभावित और उसको देखना चाहते है उसको नाचना चाहते यह थोड़ी दुःख की बात है जिसकी वजह से हमारा जो पारम्परिक नृत्य वह प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है